जी हाँ मैं सरकारी ऐप का इस्तेमाल करता हूँ मुझे सरकारी ऐप का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं के प्रचलन के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए करना पड़ता है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएँ सम्मिलित की गई हैं और कौन सी सेवाए कहाँ पर प्रदान की जा रही है इसलिए मुझे सरकारी ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता है सरकारी ऐप का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है क्योंकि इसको सरकार सार्वजनिक रूप से रखती है और सरकार की सार्वजनिक रूप में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता है